हम छी

पाँच हजार तऽ बहुत बेसी भऽ रहल छै नहि किछु कम करियौ हमर सबहक आर्थिक स्थिति ओतेक नहि छै तऽ तऽ घाटा लग तऽ एहिके बाद आओर कोनो सु मतलब एहि से कम रेटमे कोनो आओर दोसर गाड़ी छै

चारि हजार तऽ बेसी बड़ भऽ रहल छै बोलोरोके एहि से किछु सस्ता कहियो कोनो गाड़ी छै उपलब्ध जे हम मैथिलमे कनी मधुबनी जैतियै हूँ हूँ घाटा नहि लगतै हमरो सबके स्थिति तऽ ओहन छै हमसब तऽ गरीबक देशके छियै तऽ कनी सस्ता कहियो यौ हमरा मै अतऽ से मधुबनी जयबाक छै कतेक किराआ भेट जे लगतै कहियौ कत्तेक कहबै तब ने तीन हजार तीन ओत्ते कथी ला तीन हजार मे चलतै तखनि तऽ ओत्तेक जे छै से हमरा लेल ओतेक तऽ दामक गाड़ी हम नहि उपलब्ध एहिओ से कोनो सस्ता गाड़ी छै की अहाँ लग एहि से सस्ता नहि हाएत आ ओ ह्वाइटबला बलोरोके कतेक दाम छियै चारि हजार तीन हजार मे नहि चलतै मधुबनी जयबै तऽ अठारह बीस किलोमीटर छै तऽ एत्तेक कहाँ पेट्रोल आ डीजल महगा छै किछु सस्ता करहे पड़त करऽ पड़त आ बुकिङ्ग कऽ दियै कऽ लू हूँ

ठीक छै तहन ठीक छै राखू